ہیلو نمسکار جی جی جی جی بتا دوں نان ہے بٹر نان ہیں مٹن گریوی ہے حیدرآبادی بریانی ہے مرادآبادی بریانی ہے چکن قورمہ ہے

کلو کے ہلا حساب سے بھی ہے ایک سو اسی روپئے کلو ہے اور پلیٹ کے حساب سے آپ کھائیے گا تو وہ ہے کہ چالیس روپئے

جی جی کرواتے ہیں پر میٹر پہ چودہ روپئے کلو میٹر پہ چودہ روپئے لیتے ہیں جی جی جی ہمارے یہاں جو ہے یعنی کہ جو ہوٹلوں میں رہنے سے پہلے جو بک کر دیتے ہیں بک ان کے لیے اور اچّھے سہولت رہتے ہیں اور لیٹ آئیں گے تو زیادہ بھیر ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہ ہے کہ بھیڑ میں زیادہ پریشانی پہلے آپ بک کر دیں گے تو آپ کے لیے اور سہولت رہیں گے جی جی جی ہلو جی جی بولیے آپ جی میں بک کر دیتا ہوں چلیے بک کر کے رکھتا ہوں جی ٹھیک ہے